جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ مجھے کون کون سے کاموں میں مہارت حاصل ہے تو ہاں مجھے بہت سے کام ہیں جس میں مہارت حاصل ہے جیسے کھانا بنانا کپڑے کی سلائی کرنا اون سے سویٹر بنانا اون اور دھاگے دوارا کریشیہ سے بہت ساری چیزیں بنانا جیسے دروازے کی جھالر ہے ٹوپی ہے رومال ہے تکیے کے غلاف ہیں اس طرح بہت ساری چیزیں کریشیہ سے بنتی ہیں جو مجھے بنانی آتی ہیں اور کڑھائی کرنا فریم میں کپڑا کس کر اس پر اون یا دھاگے سے کڑھائی کرنا وہ بھی مجھے بہت اچھی طرح سے آتا ہے